ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو یکسر بدل دیا ہے اور اس میں اسمارٹ فون انٹرنیٹ کا کردار سب سے اہم ہے آج کے دور میں اسماٹ فون ہماری روز مرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے انٹرنیٹ اور اسماٹ فون کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو نہایت آسانی سے انجام دے سکتے ہیں جو پہلے وقت اور محنت طلب تھی اسماٹ فونس اور انٹرنیٹ نے مواصلات کو نہایت آسان بنا دیا ہے پہلے ہمیں اپنے عزیزوں سے بات کرنے کے لیے خطوط یا پیغام رسانی کے دیگر ذرائع استعمال کرنے پڑتے تھے جو وقت طلب تھے لیکن اب ہم چند سیکنڈ میں اپنے عزیزوں سے بات کر سکتے ہیں انہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں میں ایک نیا انقلاب برپا کیا ہے جہاں ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کے لمحوں کو شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں اسماٹ فونز اور انٹرنیٹ کی وجہ سے آنلائن شاپنگ بھی بہت آسان ہو گئی ہے اب ہمیں مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم گھر بیٹھے اپنی پسند کی چیزیں آڈر کر سکتے ہیں اور وہ چند دنوں میں ہمارے گھر پہنچ جاتی ہیں بینکنگ کے معاملات بھی نہایت آسان ہو گئے ہیں پہلے ہمیں بینک میں جا کر قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا لیکن اب ہم موبائل بینکنگ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں بل ادا کر سکتے ہیں پیسے منتقل کر سکتے ہیں اور دیگر بینکنگ خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ بھی آسان نہایت آسان ہو گئی ہے پہلے ہمیں ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا تھا یا لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ٹکٹ خریدنی پڑتی تھی لیکن اب ہم چند منٹوں میں آنلائن ٹکٹ بک بک کر سکتے ہیں اور ہوٹل کی بکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی نہایت آسان ہو گیا ہے گوگل اور دیگر سرچ انجس کی مدد سے ہم چند سیکنڈس میں کسی بھی موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تعلیم کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی نے بہتری لائی ہے آج کے دور میں آنلائن کورس اور ویبسائٹس کی مدد سے ہم کسی بھی مضمون میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر دستیاب وسائل نے خود سیکھنے کو آسان بنا دیا ہے اس کے علاوہ اسماٹس فون اور انٹرنیٹ کی مدد سے ہم مختلف ایپس کے ذریعے اپنے صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں فٹنیس فٹنیس ایپس ہمیں ورزش کے مختلف طریقے بتاتی ہیں جبکہ صحت کے ایپس میں ہمیں اپنی صحت کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں اور ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے مشورے دیتی ہیں لیکن ٹیکنالوجی کے بڑھتے استعمال کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں اسماٹس فون اور انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات اثر ڈال سکتا ہے ہم سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے خاندان اور دوستوں سے دور ہو سکتے ہیں آخر میں ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہماری زندگی کو نہایت آسان بنا دیا ہے ہمیں بہت سی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال معتدل انداز میں کریں تاکہ ہم اس کے فوائد کا پورا فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے منفی اثرات سے بچ سکیں